ہیلو سر ہیلو ہاں سر کار میکینک سے بات ہو رہی تھی جی میری ایک کار تھی تو اس کا کیا نام ہے سروسنگ کرانا ہے تو اس میں ایک بریک نہیں صحیح سے لگ رہا ہے اور اس میں آئل چینج کرانا ہے اور اسی طریقے سے اس میں اس کو پورے طرح سے سروس بھی کرانا ہے تو جی میری اے ٹوئٹا کی جی جی تو ہو جائے گا سر تو کیا نام ہے کیا خرچ آئے گا دس سے پندرہ ہزار تو سر زیادہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ نہیں ہو پائے گا کچھ تو جو اسپیئر پاٹ اس میں لگائیں گے وہ نیا رہے گا بالکل گارنٹی وغیرہ اچھا تو کتنے دن میں ہو جائے گا سر اصل میں مجھے ایک فنکشن میں جانا تھا سر دو دن زیادہ ہو رہا ہے سر اصل میں فنکشن جانا تھا ہمیں تو تو اگر تھوڑا جلدی ہو جائے تو زیادہ اچھا تھا

تو سر کب تک لے آئیں نہیں نہیں سر اور زیادہ کچھ نہیں کرانا ہے تو سر سروس کرانی ہے تو یہ سر کب تک لے کے آئیں آپ کے یہاں منڈے کو جی منڈے کو صبح لے آئیں جی جی ٹھیک سر اوکے ہاں سر اور تو چلانے میں تو بیٹر لگتا ہے بٹ وہی بریک وغیرہ نہیں لگتی ہے جی جی اوکے ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک